आज कल सभी इलाक़ों सभी शहरों गाँवों में दौड़ लगाने का कोम्पीटीसन होता रहता है सभी अभी सभी को ये भी सिखाया जाता है कि सुबह सुबह थोड़ा दौड़ना चाहिए जिस से बॉडी फिट रहती है बीमारियाँ दूर रहती है छोटे बच्चों को भी हम स्वस्थ रहने के लिए उनको सिखाते हैं कि कुछ टाइम के लिए सुबह सुबह दौड़ो इस से बॉडी फिट रहेगी ग्रोथ अच्छी होगी मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा तो आज कल हर जगह मतलब हर इंसान इतना तो समझता ही है कि दौड़ने से फिट रहते हैं और कुछ बीमारियाँ भी भागती है तो हर इंसान यह अपने रूटीन में शामिल करता है